जय झूलेलाल मां सिंधी मीडियम पढ़ियल आहियां सिंधी मुंंहिंजे घर में ॻाल्हाइ वेंदी आहे इन करे मां जल्दी सिंधी सिखी वरिती सिंधी असांजे अॿाणीनि जी ॿोली आहे ऐं ॾाढी मीठी ॿोली आहे सिंधीअ में पंहिंजे रिश्तेदारनि खे सॾ करणु जीअं त पुफी अम्मा बाबा भाव वग़ैरह ॾाढो मीठो लॻंदो आहे सिंधी मूंखे जाम वणंदी आहे